भारतके भौगोलिक संरचनाके मोताबिक भारतमे सभतरहके जलवायु पायल जाइत छै जाहिमे कि समशीतोष्ण आओर उष्ण उष्ण कटिबन्धीय आओर विषुवतीय सेहो मानल जाइत छै आओर हर जगहके जलवायु जे छै से भिन्न भिन्न पायल जाइत छै ताहि दुआरे दुनिआँके कोनो भी देश जे छै ओहि देशके सम्पूर्णता अगर देखल जाय तऽ भारतके भिन्न भिन्न राज्यमे ओ देखय लेल भेट जाइत छै